हैलो जी हाँ मैं रैंबो ईवेंट मैनेजिंग कम्पनी से बात कर रहा हूँ जी कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ

सर आपको किस प्रकार का ईवेंट ऑर्गनाइज़ करवाना है जैसे कि त्यौहार होते हैं तो आपको शादी करवाना है या बर्थडे आप मुझे बताइए हाँ सर हमारी जो कम्पनी है हमारे पास खुद का अपना एक प्लेस है वहीं पे ही हम सारे ऑर्गनाइज करवाते है जी आप अपनी सुविधा अनुसार बताएं कि आपको किस प्रकार का डेकोरैसन चाहिए सर आप जिस प्रकार का चाहेंगे हमारी कम्पनी उस प्रकार का डेकोरेशन आपको देंगी अगर आप हल्दी का करवाना चाहते हैं आप हमें जिस तरीके से ईवेंट के लिए कहेंगे हम आपके लिए उस तरीके से ईवेंट की तैयारी करेंगे आप उसके अलावा जो भोजन व्यवस्था रहेगी वो सारी हम यहीं पे ही करवाते है यह आपको किस किस प्रकार की सुविधा चाहिए आप विस्तार में बताएं

हाँ सर हाँ सर जी सर बिल्कुल सर इसके अलावा क्या जो पूरा हमारा फोम हाउस है या जो कहना चाहिए कि जो हमारा ईवेंट इस तरह है के आप उसको पूरा सजाना है हाँ सर बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगी अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप उसके पहले आप मेरे साथ चलकर के उसका टेस्ट लेकर के देख सकते हैं अगर आपने उसमें किसी प्रकार की भी समस्या आती है तो हम उसके लिए कुछ अतिरिक्त सेवाएं अपने पास से देंगे या अतिरिक्त जगह से आपके लिए उसकी व्यवस्थाएं करवाए जाएंगे बाकी हमारी जो सेवा है उत्तम प्रकार की होती है उत्तम व्यवस्थाएं होती है हमारी हम अपने पास सारी प्रकार की सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे और इसके अलावा आपको कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करना है सर हम अलग अलग डेकोरेशन अलग अलग चार्ज करते अगर आप न्यूनतम इसमें रखना चाहेंगे तो हम उसके लिए न्यूनतम चार्ज करेंगे अगर आप थोड़ा सा विस्तार में करना चाहेंगे तो हम उसके हिसाब से आपकी मेन्यू आपका खान पान आपने कितने आइटम आपको बनवाना है आपको किस प्रकार का डेकोरेशन डेकरैट करवाना है हम उस हिसाब से चार्ज करते

सर लगभगलगभग ये अगर प्लेस स्थान से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था अगर आपको करवाना है हमारे हिसाब से तो लगभग लगभग इसमें दस लाख तक खर्चा आ जाएगा सर स्टार्टिंग तो हमारे पास से एक लाख से स्टार्ट होता है अगर मान मात्र इस स्टेज को थोड़ा ही इस स्टेज को थोड़ा सा डेकोरैट करना इसके अलावा भोजन व्यवस्था लेना है तो हम सामान्य एक लाख से शुरुआत करते क्योंकि सर बजट नहीं वन पाता है हमारे पास प्लेस है हमारा प्लेस स्थान जाता है सर इसके अलावा हम अपने पास की वेटर सुविधाएं भी देते हैं यानी जो खाना बांटने वाले हैं यह सारी सुविधाएं भी हम उपलब्ध कराते हैं इसी के लिए हमारे पास इतना चार्ज लिया जाता है सर इसके लिए आप रहिये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सारी व्यवस्थाएं हम करवा के देंगे इसकी ज़िम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं रैन्बो जो कम्पनी है इस काम को ऑर्गनाइज़ करवाने के लिए वो आपकी सारी जिम्मेदारी लेती है आप इस काम में इस मामले में निस फिगर रहिये हाँ सर बिल्कुल आप आइए आप इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए पूरी अच्छे से बात कीजिए उसके बाद हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे वेलकम सर